हेलो नमस्कार हाँ बोलिए होटल में कमरा लेना था किराया रहने के लिए मिल जाएगा किराया देखिए जैसा रूम मिलेगा ए सी का है और जो है सिर्फ एक पंखा मिलेगा जैसा रूम लीजिएगा वैसा किराया मिलेगा लगेगा नहीं शाकाहारी का है मांसाहारी का हाँ नहीं है इसमें जो है ना शाकाहारी का

नहीं लाइट का व्यवस्था तो बहुत अच्छा है पता है हाँ चौबीस घंटा तो नहीं रहता है एक दो सेकेंड के लिए कटता है फिर तुरंत आ जाता है होटल है ना इसलिए इन्वर्टर भी लगा हुआ है लाइन जाते लाइन चले जाते हैं फिर कोई दिक्कत नहीं हाँ और हाँ खाना में तो वैष्णव होटल का जो है वैष्णव के लिए जो है हर हर भेराइटी का खाना बनता है जैसे रोटी चावल हाँ हाँ दोनों व्यवस्था है हाँ हाँ बड़ा होटल है तो यहाँ पर हर चीज़ का व्यवस्था तो करना यहाँ पर हाँ नहीं मेरा होटल पर तो है हर चीज़ का व्यवस्था है जब हाँ किराया रूम जब किराया पर रूम लगता है तो नहाने धोने का व्यवस्था तो रखना पड़ेगा हाँ हाँ होटल के बगल में हाँ मछली पालन हाँ यहाँ पर जो है एक पोखर बहुत बड़ा है उसमें मछली पालन होता है

ऑफर क्या देंगे जाने के टाइम में धन्यवाद तो देते हैं हाँ जाने के वक्त धन्यवाद ठीक है